खुलुमबाय सार आङो बड'लेण्ड ओह रादाबनिफ्राय ओह एसके बसुमतारी बुंदों सार ओह आङो मोनसे हाबाफारिनि ओह मोनसे माबानि थाखाय ओह माबा ओह माबा लानो नागिरदोंमोन सार ओह दा बरथ'मान ओह जोंनि ओह जेनेबा बाक्सा हालामनि जिखिनि पलिटिकेलि कनदिसन बेयो माबोरै जाना दं सार

उम औ सार उम उम उम उम

उम उम

ओह ओह

उम उम उम

उम उम उम उम उम उम उम उम उम आथसा ओह सारनिसिम बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायहरनायनि थाखाय रोजा रोजा ओह गोजोन्नाय बाउहरबाय सार

ओम सार ओम सरी सार नाजागोन सार जों मोजाङै मोजाङै खालामनो नाजागोन सार

उम सरी सार